मां प्रैशर कुकर जो वधीक इस्तेमालु कंदी आहियां छो त प्रेशर कुकर में घटि टाइम लॻंदो आहे अने किथां बि घुमी फिरी अचूं त रोटी ठाहिणु सवली लॻंदी आहे जीअं की दाल चांवर जल्दी थी वेंदा आहिनि अने सिटी लॻायूं त जल्दी पकिजी वेंदा आहिनि अने ॿियो मां दाल खिचड़ो बि बनाईंदी आहियां हिन में अने मां प्रेशर कुकर में गाजर जो हलवो बि ठाहींदी आहियां ऐं भुॻल चांवर बि प्रेशर कुकर में बि ठाहींदी आहियां अने कचालू पटाटा अने बिह बि मां कुकर में ॿाफींदी आहियां अने इन सां गेछ गेस जी बि बचति थिए थी अने टाइम जी बि बचत थींदी आहे अने ओचितो महिमान घर में अची वञनि त हिकु पासे दाल हिकु पासे चांवर पाण कुकर में ठाहे सघूं था अने जल्दी बि थी थो वञे ऐं टाइम जी बि बचति थिए थी इलाही अने मूंखे सिपरीअ में रोटी ठाहिणु कन कंदा वधीक कुकर में रोटी ठाहिणु सवली लॻंदी आहे अने मां सभिनि खे सलाह ॾींदसि की प्रेशर कुकर जो ई इस्तेमालु कयो